बुरबारि नों बङाइगावआव दंना आङो गारि गंसे रायज्लायनानै दोन ओरै दोरोद थांथारनांगौ जेरावबो अफिसावबो थांनांगौ बेंकावबो हाबहैनांगौ आरो हायोबा नोंबो थौफादो ना मोजां जागौमोन थांफाबा आरो बेजों आं दा गारि भाराखौ होगोन नों रायलायनानै लाबोदो आं थांफा थांसै ओरैबो ओरैबो थांनांगौ खामानि दंसोगारो आरो नोंबो थांफानो हागोन आरो बेजोंनो फैफिनफानो हागोन जयैनो आरो बेंकावबो हाबनांगौ माबायावबो थांनांगौ अफिसावबो थांनांगौ